बायक चलयतना सगळ्यां मदें आमी आमचे ट्रॅफीक सिग्नल्स आसात तांची जतनाय घेवपाक जाय आमचे ट्रॅफीक रुल्स आसात ताची जतनाय घेवपाक जाय ट्रॅफीक इतलें वाडलां की आमी खरेंच आमचे दोळे रस्त्यार लावून आमची बायक चलोवपाक जाय नाजाल्यार आमी अपघाताक सांपडपाक शक्यताय आसा तशेंच आमचे डॉक्युमॅण्ट जे आमी बायकान घालून व्हरपाक जाय ते म्हणल्यार आमचो आर सी बूक आमचो ड्रायवींग लायसन्स आनी आमचे पॉल्युशन चॅक आनी हेर सगलें वेवस्थीत आमचे कडेन डॉक्युमॅण्ट आसल्यार आमकां कांयच हरकत ना तशेंच पुलीस जेन्ना आमकां धरतात तेन्ना आमी हे आमचे डॉक्युमॅण्ट तर दाखयले जाल्यार आमी तातूंतलीं सुट्टलीं एक फायन मारून